नहि हमर कोनो अपन व्यवसाय नहि छै किएक कि व्यवसाय करयके लेल ई पूँजी चाही जे हमरा पास पूँजी नहि छै पूँजी रहतय तभे ने कोइ भी काम करबय कोनो अपन व्यवसाय खोलबय कोनो दोकाने खोलबय कोनो रोजगार करबय ओकरा लेली ढेर सारा पूँजी चाही जे हमरा पास पूँजी नहि छै नबका व्यापार शुरू करयके लेल ही ढेर सारा पूँजी चाही ओकरा लेल ई हमरा बैंकसँ लोन लिये पड़तय ढेर सारा लोन लए कऽ ओकर बाद अपना हम कोइ भी दोकान या कोइ भी काम कए सकय छियै बैंकसँ मदद माँगयके लेली हमरा लोनके आवश्यकता पड़तय ओकर बादे हमर कोइ भी काम शुरू हेतय हम बहुत गरीब परिवारसँ छियै हमरा पास काम करयवला कोइ नहि छै हमरा हमर आदमी नहि छै जेकि हमर अपन व्यवसाय कए सकइए इधरे हमर आदमीके हमर पस पति डेथ भए गेल छै

तऽ हम अपन व्यवसाय रोजगार कहाँसँ करबय खाना तक पर भी दिक्कत भए रहल छै बाल बच्चा छै बाल बच्चाके नहि कए सकय छियै बहुत दिक्कतसँ सामना कए सकय छियै बैंकसँ लोन भी नहि दए सकय छै लोन भी नहि लिये सकय छियै बुझलियै हमरा आदमी नहि छै जे हम लोन पास करेबय लोन पास करायके लेली हमरा बहुत तरहसँ दिक्कत परेशानी भए रहल छै अइ लए कऽ बेबस रोजगार करना बहुत जरूरी भए जाइ छै रोजगारमे पैसा रहतय तखने ने रोजगार हेतय